دوستو کیا کہوں کہ میرے پاس پہلے سائیکل تھی بعد میں میں نے سیکوٹی خریدی اور پھر اس کے بعد میں نے گاڑی لائی لیکن پھر اچانک میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بائک لے آؤں تو میں سیدھا رائل انفیلڈ کی شو روم پر گیا تو وہاں سے میں نے ایک بائک خریدی اور جب سے میں نے بائک پر سفر شروع کیا ہے تب سے میں اپنی گاڑی اپنی تمام چیزیں بھول چکا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ میں جب بائک پر ہوتا ہوں تو میرے اندر نا میرے رگوں کے اندر خون دوڑنے لگتا ہے اور میں اتنی سپیڈ بڑھاتا ہوں کہ مجھے خود بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ میں کس تیز رفتاری کے ساتھ بائک چلا رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ گرمیاں بھی آج کل بڑھ چکی ہے تو گاڑی سے اچھا ہے کہ بائک پر سفر کیا جائے اور نیچرل ہواؤں کا لطف اٹھایا جائے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بائک پر کہیں دور کسی صحت افزا مقام کا سفر کیا جائے